मेरा नांऽ रोहित कुमार ऐ ते में भारत देश दे जम्मू कश्मीर राज्य दे उधमपुर जिला दे तेरसी ग्रांऽ दा रौंह्ने आह्ला आं मेरे पिता हुंदा नांऽ बोध राज ऐ मेरे पिता हुंदा नांऽ बोध राज ऐ ते मेरी माता हुंदा नांऽ शुषमा देवी ऐ

अस स्कुलै च असें गी केईं चाल्ली दी केईं चाल्ली दी खेढ़ां खेढ़ने आस्तै असें गी मास्टरें होरें साढ़े पीटी मास्टर होर पीटी मास्टर होरें असेंगी कुतै कुतै कुतै स्कूलै च कुतै कुतै बड्डे बड्डे

असें स्कूलै च कबड्डी खेलने च कबड्ड़ी खेलने दा बड़ा गै शौंक हा ते मेरे दोस्त ते अस कबड्डी खेलने च बड़े गै माहिर हे ते हून तुसें गी में इक दूई गैमें दे बारे च सनाना आं जिस्सी लोक जिस्सी डोगरी च लूता अस साढ़े डुग्गर च

इक इक टुकड़ा टुकड़े गी गी लत्त मारियै अग्गें पजाना होंदा ऐ पजाइयै उस्सी फ्ही

ओह्दे च फ्ही अग्गै अस ओह्दे पर जंजीरी ते केईं चाल्ली दियां केईं चाल्ली दियां टैकनिकां होंदियां न ते फ्ही ते फ्ही अग्गै जाइयै लोक लूत्ता लूत्ता जिस्सी लूत्ता आखदे न उस्सी असें अपने अग्गें गी दिक्खियै पिच्छै गी छंडना होंदा ऐ जिसलै ओह् उस खान्ने च पेई जाऽ ते ओह्दे च ओह्दे ओह् ओह्दे च बड़ा गै स्हेई लगदा ऐ पेई जाऽ ते ओह् खान्ना बन्नी ओड़दा ऐ दुए खलाड़ी गी उस्सी उस्सी मकाने आस्तै दूआ खलाड़ी बी जि'यां तुसें ओह्दे पर बन्ने दा उस्सी बी अग्गै करना होंदा ऐ असें केईं चाल्ली दियां गेमां न असें साढ़े डुग्गर च होर बी बड़ियां गेमां न जि'यां छुपना छपाई ते मेरे दोस्त मेरे भ्राऽ निक्के भ्राऽ बड्डे भ्राऽ किट्ठे होइयै घरै च छुपना छपाई बी खेढदे हे असें छुपना छपाई खेढने आस्तै खेढने आस्तै अस मेरे मेरे तिन भ्राऽ ते अस मेरे तिन भ्राऽ ते होर होर मेरे चाचे ते चाचे ते बूआ ते मामे दे जागत बी अस सारे किट्ठे होइयै खेढदे हे असें खेढने आस्तै बड़ा गै मजा औंदा हा ते इक साढ़ा एह्दे च एह्दे च साढ़ा इक इक बंदा तुप्पने आस्तै औंंदा हा एह्दे च तुप्पने आस्तै तुप्पने गी बंदे बंदे गी खलाड़ी गी तुप्पना पौंदा हा खलाड़ी गी खलाड़ी कुतै बी छुप्पी सकदा हा अपने घरै च गै इस गेमै गी खेलदे हे अस अस घरा च गै कुसै बैड्ड थल्लै कुसै मंजै कुसै खट्टा ख'ल्लै खट्टा ख'ल्लै खट्टा ख'ल्लै छप्पी जंदे हे ते कुतै जां लमारी बिच्च

होर बी बड़ियां गेमां न साढ़े डुग्गर च पर पर एह् छुप्पना छपाई बड़ी गै शैल होर बी बड़ी गेमां न जि'यां इक इक गी छुना छपाई आखदे न ते इक इक बंदे नसदा ऐ ते दूआ पिच्छे लगदा ऐ ओह्दे बंदे गी छूने आस्तै तिन चार बंदे लगदे न ते फ्ही फ्ही फ्ही खेलने च इस्सी बी खेलने च बड़ा मजा औंदा ऐ एह् साढ़ा डोगरें दे एह् साढ़े डुग्गर दे बड़े गै शैल ते अच्छे अच्छे खेल न अस अस डुग्गर अस डुग्गर च होर बड़े खेल न जिं'दे बारै में तुसें गी जिं'दे बारे च में तुसें गी सनाया एह् बी ते होर बी बड़े न ते जै माता दी